جنید سر بات کر رہے ہیں کیا اچھا تو آپ سے ایک کام ہے میرا وہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک کمپیوٹر ہے لیپ ٹاپ اور اس کی اسکرین تھوڑی سی ڈیمج ہو گئی خراب ہو گئی ہے تو کیا آپ کے پاس پڑ سکتی ہے کیا ہے نا کہ وہ اندرونی خرابی نہیں وہ چٹک گئی ہے اس کو دوسری لگوانا ہے تو آپ کے پاس کس کس کمپنی کی مل جائیں گے وہ بتیس انچ کی لگوانا ہے جی جی

تو آپ کے پاس سب سے بہترین کمپنی کا کون سا ہے تو ریٹ کیا ہے اس کا ایل جی والے اچھا ایک کا پچیس سو ایک کا اٹھائیس سو وغیرہ ہے تو آپ کی تو یہ کہاں پر آپ کی دکان آنا پڑے گا یا آپ خود آجائیں گے گھر اچھا اچھا تو بتیس انچ کا ہے سر آئیں جی اچھا تو ٹھیک ہے پھر ہم آتے ہیں آپ کی دکان پہ اور آپ اس کو لگا دینا ٹھیک ہے جنید سر

ہاں بس وہی کمپنی والی جس میں گارنٹی رہتی ہے اسی وہی لگوانا ہے آپ بس وہی لگا دینا ٹھیک ہے وہی اٹھائیس سو والا بس ٹھیک ہے ان شاء اللہ لگواتے ہیں آ کے